पहले मैं अपने पति के साथ गई तो हमारे हमारे घर में बेग नहीं था तो जब पति से बोली कि मुझे बेग लाओ तो कहें चलो तो मैं मेजा रोड गई उनके साथ तो बहुत अच्छी दुकान थी बहुत बढ़िया थी तो उसने जब गई अंदर तो दुकानदार ने बोला कि बहन जी बैठिए तो मैं बैठी तो उसने बहुत ढेर सारे बैग निकाली तो उसमें से मुझे एक बैग पसंद आई तो उसका भाई मैं पूछी कि भाई कितने का है तो उसने बोला कि बहन जी दो हजार का है तो मैंने बोली कि भाई इसके कम कर दो तो उसने नहीं कम कर रहा था मैंने दो चार बार बोली कि भाई साब इसके कम कर दो रेट तो मैं ले लूँ तो उसने भाई कम कर दिया तो मैंने बोली कि भाई इसको पन्द्रह सौ का दे दो तो उसने बोला कि बहन जी ले लो तो मैं लेके आई घर तो उसमें कपड़े ओपड़े भर ओर के मैं भरी उसमें बहुत ढेर सारे कपड़े आ गए बहुत बीस तीस कपड़े मैंने भरी उसमें आ गए तो सभी लोग पूछने लग गए कि कहाँ से लाए तो मैंने बताया कि भाई मेजा रोड से लाई हूँ ये बहुत अच्छा है तो मैंने उसमें कपड़ा ओपड़ा भर ओर के और फिर तब गई और सभी लोग पूछे मैंने कहा हाँ ये मेजा रोड से लाई हूँ बहुत अच्छा है सब कहे कहाँ से लाई भाई बहुत अच्छा है